आङो बेबायदि आयेनारि मावख'फोराव जेबो बेबायदि जेंनाखौ आङो मोनफेराखै बिदिनो नुनो मोनदों सोरबाफोर खैफोदाव गोग्लैदोंबा बा सोरबाफोर जेने फुलिस स्थेसनफ्राव थाङोबा थाबैनो हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनदों जेरै बिजिरनानै होनायखौ मावख' जेनेबा आयेनारि मावख'फोरावबो बिजिरनानै होनायखौ नुनो मोनदों मोजाङै मोजां दायनिगिरिखौबो माब्लाबा साजा होनायखौ नुनो मोनदों जेरैहाय माखासे जेंना बांसिन जेंनाफोर थायो एफा एनै बा जेंनाफोर थानायाव माब्लाबा मानि सोर बिजिरनानै होनायाव दाय बिजिरनानै होनायाव माब्लाबाफोर गोबाव सम लादोंब्लाबो नाथाय लासैनो माने गोबाव समनि उनावबाबो बिजिरनानै होनायखौ नुनो मोनदों बेबायदि बांद्राय अनागार खालामनायखौ नुफेराखै आरो माखासे जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव जेरैहाय आयेनारि बिथिङाव माखासे गथ'फोरनि सायाव बा आयजोफोरनि सायाव माखासे माने बेखौ रैखाथि होनायखौ नुनो मोनो ओरैहाय फुलिस बिफानफोरनिफ्रायबो माखासे जेरै दाय दस मावनायफोरा दायनिगिरिफोरखौ दिनै साजा होनाय थाबैनो हमनाय बेफोरखौ नुनो मोनो